मछली के तेल किस किस मतलब ए काम में मतलब ए लिया जाता है जऊन है मछली के तेल इसे मतलब जैसे मतलब कहीं मतलब चोट मतलब लगने पर मतलब यह लगाया जाता है जैसे आयुर्वेदिक दवा है उसमें भी मतलब ए मिलाया जाता है जैसे कैप्सूल ताकत के बनते है उसमें भी मिलाया जाता है जैसे सीरप भी बनते है उसमें भी डाला जाता है मछली के तेल मतलब बहुत काम में आते हैं नहीं है ओ हमारे यहाँ मछली के तेल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है कि मछली के तेल का मतलब ज़्यादा मतलब ए ओ है कि मछली के तेल यहाँ मतलब ज़्यादा मतलब लिया उपरजा जाता है कि मतलब यहाँ दवा में हर एक दवा में पड़ता है यह मतलब यह कैप्सूल है जैसे सीरप है उसमें पड़ता है कहीं भी चोट लगे उसमें पड़ता है ताकत के ओ कैप्सूल बनते हैं उसमें भी लग पड़ता है यह मछली के तेल मछली के तेल ए काम बहुत मतलब कर सकता है जऊन है कि मछली के तेल सबसे ज़्यादा मतलब ऊ काम ओके है जऊन है कि मछली के तेल सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरत भी पड़ती है मछली के तेल के कि इसीलिए कि मतलब यह मछली के तेल मतलब जैसे मतलब यह इसे कैप्सूल है सीरप है इसी चीज़ ई सब चीज़ों में पड़ता है ताकत का है जऊन है मछली के तेल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ताकत वार होता है जऊन है ज़्यादा जहाँ मतलब जैसे चोट लगती है तो उसमें मतलब होता है कि मछली के तेल मतलब लगाने में जऊन है कि वहाँ मतलब चोट के जगह पर उसीलिए मतलब मछली के तेल मतलब हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा मतलब जो चीज़ ऐसे किया जाता है कि वह मतलब दवा में भी पड़ता है औ मतलब सीरप में भी पड़ता है यह मछली के तेल वह मतलब एक मतलब एह ताकत वाला कैप्सूल आत मतलब आते हैं मतलब वह जो मतलब जऊन मुलायम तरह होते हैं उसमें भी मछली के तेल पड़ता है ताकत वाला कैप्सूल में ओ भी सीरप होते हैं जैसे यह मतलब बहुत चीज़ में भी मतलब मछली के तेल पड़ते हैं जऊन है इसीलिए मछली के तेल मतलब ज़्यादा मतलब यूज किया जाता है यहाँ और यहाँ के मछली के तेल मतलब ए हर एक चीज़ में बहुत चीज़ में भी पड़ते हैं मछली के तेल इसे यूज किया जाता है कोई चीज़ दवा में है जैसे उसमें है मछली के तेल भी जैसे बाज़ार में मछली जैसे हे कि बाज़ार में भी मिल जाते हैं मतलब यहाँ मतलब जहाँ भी दवा मतलब बनती है वहीं हीं मतलब मछली के तेल मतलब ज़्यादा भी मतलब सप्लाई होती है इसीलिए मतलब दवा में मतलब ज़्यादा मतलब जैसे सप्लाई होती है उसे मतलब और मतलब और अन्न जगह मतलब जऊन है कि मतलब ज़्यादा नहीं मतलब जहाँ भी मतलब दवा बनती है वहाँ पर मतलब मछली के तेल मतलब ज़्यादा मतलब सप्लाई होते हैं वहाँ पर मतलब जऊन है मछली के तेल जैसे कि दवा मतलब जहाँ दवा के मतलब फैक्ट्री होती है दवा जहाँ बनती है वहाँ पर जऊन है इसीलिए दवा के यह हुआ जऊन है मछली के तेल मतलब ज़्यादा यूज किया जाता है मतलब बनती है मछली मछली क्या तेल का मतलब यह ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतलब दवा में पड़ता है इसीलिए मतलब मछली के तेल मतलब ज़्यादा मतलब ऊ करा जाता है कि यहाँ से मतलब जऊन है मछली के तेल मतलब हर एक चीज़ में यह मतलब पड़ता है मछली के तेल ए सब तरह पड़ता है मछली के तेल ताकत का होता है कोई इसमें खराब नहीं होता है मछली के तेल से ताकत होती है मछली के तेल बहुत गुणकारी है जऊन है कि मछली के तेल मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब कोई दिक्कत मतलब हो जऊन है ऐसे नहीं मतलब जऊन है